स्विगीसँ खाना ऑडर करना छै हमराके लेकिन खाना जे छै गरम होना चाही बढ़िआँसँ पैकिङ्ग होना चाही ताकि खाना जे हमरा तक पहुँचए तऽ ओ सही सलामत गरम भोजन पहुँचए ताकि हम गरम भोजन कऽ कऽ अच्छासँ सेहतमन्द रहि सकी आबऽ रेस्टोरेन्टमे जे छै बढ़िआँसँ नहि भेजे छिए अहाँ गरम खाना ओकर पैकिङ्ग बढ़िआँसँ नहि करै छिए आँय आबैमे समय लगै छै तनी जल्दी भेजल करू आओर खाना दबल नहि होना चाही ई नहि कि किछु रोटिए भेल तऽ रोटी अहाँके टुटि गेल